हाँ मुझे गाने सुनने पसंद हैं मुझे बॉलीवुड के बहुत से सिंगर गायक गायक लोग है जिनके गाने पसंद हैं बॉलीवुड में अरीजीत सिंग आतीफ़ असलम ए आर रहेमान ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो अच्छे गाने गाते हैं मुझे उन सब के गाने सुनने पसंद हैं और बॉलीवुड में पंजाबी गाने का भी इस्तेमाल होता है जिन में शुभ इन सभी गायकों के गाने मुझे पसंद हैं और लोक गीतों के बारे में कहा जाए तो लोक गीत किसी राज्य की संस्कृति बोली उधर की परंपरा को बताते हैं जैसे माना जाए तो राजस्थान में राजस्थानी सॉन्ग चलते हैं जो वहाँ की संस्कृति का विवरण करते हैं गुजरात में गुजराती सॉन्ग चलते हैं जो वहाँ की संस्कृति लोक कथा इन सभी का प्रचलन है वह उन सभी को दर्शाया जाता है उधर के गानों में जैसे महाराष्ट्र में मराठी सॉन्ग चलते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंडी सॉन्ग ऐसे बहुत ही सॉन्ग प्रसिद्ध हैं और लोक गीतों का प्रचलन उन्हीं राज्यों में होता है जिनके वह गीत होते हैं